آج کل ہندوستان کو درپیش سب سے بڑے ماحولیاتی مسائل فضائی آلودگی ہیں جوکہ موٹر گاڑیوں کے دھوئیں فیکٹریوں کے دھوئیں اور پلاسٹک کے کچرے کی وجہ سے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے ارد گرد کا منظر بہت تیزی سے بدلا ہے دریا سوکھ گئے ہیں جنگل کے پیڑوں کو کاٹ کر وہاں فیکٹریاں اور بلڈنگس بنا دی گئی ہیں پہاڑ کاٹ کر راستے بنا دیئے گئے سمندر میں کچرا بہت زیادہ ہے اب کھیتوں میں فصلیں اچھی نہیں اگتی ہیں کیونکہ وہاں کی مٹی زرخیز نہیں رہی جس کی وجہ سے وہاں رسائنک کھادوں کو استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری صحت پر برا اثر پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ موسم میں بھی تبدیلی آئی ہے اب موسم وقت پر نہیں بدلتے ہیں کبھی گرمی جلدی پڑنے لگتی ہے اور بارش بہت کم ہوتی ہے جس سے کنویں و ندیاں سوکھ جاتی ہیں یا پھر کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے باڑھ آ جاتی ہے سردی کا بھی یہی حال ہے یہ بھی وقت پر شروع اور ختم نہیں ہوتی جس سے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے